योग और व्यायाम दोनों एक ही चीज़ हैं बस इसे समय के साथ साथ नाम परिवर्तित कर दिया गया है सभी की अपनी अपनी बोलने की एक क्षमता है कोई योग कहता है तो कोई व्यायाम कहता है दोनों एक ही रूप में हैं दोनों में शरीर में ऊर्जा पैदा करती है ताकत का काम करती दोनों को करने से शरीर से मुख्य उद्देश पसीना निकालना है योग करने पर भी पसीना निकलता है व्यायाम करने पर भी शरीर का पसीना निकलता है कुल मिलाकर यह बात है की शरीर से वेस्ट पसीना निकल जाए पसीना निकलने के बाद ही शरीर में हल्कापन अता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है बल बढ़ाने के लिए व्यायाम करते हैं ध्यान केंद्रित करना है तो योग को भी करके एकांत रूप में कर सकते हैं ये दोनों ही एक ही चीज़ है पर कुल मिलाकर के यह निष्कर्ष पर मैं पहुँचता हूँ कि स्वस्थ रहने का एक ही साधन है जिसे चाहे व्यायाम बोल दो चाहे योग कह दो यह दोनों स्वस्थ रहने का एक ही उपाय है